पी एम पोशन आभियान दे मुक्ख बिन्दू तोआनू में सनाना चाह्गा एह्दे च पैह्लें पी एम पोशन आभियान दा जेह्ड़ा लक्ष्य ऐ लक्ष्य एह् ऐ कि भारत च जेह्ड़े बच्चे न ते गर्भवती महिलाएं न ते होर जेह्ड़ी डिलीवरी करने आह्ली महिलाएं न उं'दे पोशन दी समस्या दा समाधान करना ते दूजा एह् इं'दा लक्ष्य रसम ओह् एह् ऐ ओह् एह् गर्भवती माहिलाएं दी डिलीवरी करने आह्ली महिलाएं दा छे बरशें थमा घट्ट आयु दे बच्चे न ते उ'नें गी करदा ऐ ते मुख्य जेह्ड़े घटक न इं'दे ओह् आंगनवाड़ी जेह्ड़ी सेवाएं न

जेह्ड़ी गौरमैंट सेवाएं ऐ उ'नेंगी प्रादन करना शामल ऐ जेह्दे च कि ऐ उं'दा स्वास्थ उं'दा पोशन होर पोशन सलाह् पोशन बिच्च जेह्ड़ी गर्भवती महिलाएं ने जां ते शिशु ने बच्चें दे पोशन गी सुधारने ताईं जेह्ड़ी जागरुकता दे उप्पर बिशेश म्हत्तव दित्ता जंदा ऐ पोशन शिक्षा मतलब समुदाय स्तर दे जेह्ड़े पोशन दी जानकारी ऐ उ'नें इस योजना दे तैह्त लोकें गी पजाया जंदा ऐ ते लोकें गी स्वास्थ होर पोशन ताईं दस्सेआ जंदा ऐ